ہاں تو میرا جو سب سے پسندیدہ ریسٹورینٹ ہے وہ میرے گھر کے پاس ہی ہے زیادہ دوری پر نہیں ہے اور میں اکثر اُس اسی نام ہے اُس ریسٹورینٹ کا اور میں اکثر وہاں پر گریوی موموز کھانے جایا کرتا ہوں وہ مجھے اتنے پسند ہیں کہ میں ہفتے میں دو تین چار بار جاتا ہوں کھانے کے لئے اور وہ میری سب سے پسندیدہ چیز ہے کھانے کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو اور اُس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ گریوی کے ساتھ آتی ہے اور گریوی اُس کی جیسے کہ میں تھوڑا سا تیکھا کھانا پسند کرتا ہوں تو تھوڑے تیکھے بھی ہوتے ہیں اور لذیذ بھی ہوتے ہیں اور چاہیں تو آپ اُن کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ اور اُس کو بنا روٹی کے بھی ایک اِسٹک ہے اُس کے ساتھ لگا کر آپ کھا سکتے ہیں اُس میں تھوڑی سی گریوی وہ الگ سے دیتے ہیں اور تھوڑی چٹنی رہتی ہیں اُس میں چٹنی دیتے ہیں اور اُس میں ڈبو کر اُس کو کھانے میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے اُس کا جو جو اُس کے اُس کا ذائقہ ہے وہ دو گنا ہو جاتا ہے اور اُس کو کھانے میں ایک کرنچی تھوڑا سا کرنچی بھی ہے تھوڑا سا اسپائسی اور چِکن گریوی ہو چِکن ہوتا ہے وہ نان ویج ہوتا ہے تو ایک الگ ہی مزہ اُس کو کھانے میں آتا ہے بس یہی میرا سب سے پسندیدہ وہ ہے ڈِش ہے ایف کے سی ریسٹورینٹ کی